सर में कटरा आए दा आं ते में माता वैष्णो घूमन आए दा ते समझो कि'यां कि'यां घूमना हां जी सर सर रूम बी लैना कोई सस्ता नेहा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा

अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा ते सर एह् सारे तुसें जेह्ड़ा इक्कै आस्तै पांदियां नि

कमरा बी दुआई ओड़गा कोई सस्ता नेहा

ठीक ऐ सर